आङो जेब्ला मोनसे आन्जादनि थाखाय थियारि खालामो आरो फरायो खस्थ' खालामनानै आरो आङो जेब्ला आनजादखौ लिरनो आंनि फरायसालियाव थाङो आरो जेब्ला आङो पेपारआव गावनि नामफोरखौ आरो रल नंफोरखौ मोजाङै लिरनायनि उनाव जेब्ला थाइम जायो अब्ला आङो सोंनायनि कुइसनफोरखौ मोनो आरो आङो फरायो फरायनानै जेब्ला आङो हानायबायदि मोनो अब्ला आङो रंजाखाङो आरो आङो बे आन्जादआव जेब्ला सोंथिनि कुइसनफोरखौ मोजाङै फरायनानै बिनि एनसारफोरखौ आङो जेब्ला लिरबोजोबनो हायो अब्ला आंनि गोसोआ इनायनो रंजायो आरो लिरखांनायनि उनाव जेब्ला आन्जादनि फिथाइया एबा रिजाल्टआ ओंखारनानै फैनायाव जेब्ला आङो मोजाङै फास खालामनो हायो एबा बे आन्जादखौ आङो उथ्रिसारनो हायो अब्ला आंनि गोसोआ इनायनो रंजायो आरो गोजोननाय मोनो